खुबश्यो गजाली आसात ज्या विशयांचेर म्हाका बरोवचें दिसता हांव जेन्ना वाटेन चलता तेन्ना खंयची गजाल जेन्ना म्हाका खटकता त्या विशयाचेर घरा येवन हांव विचार करता एक दोनदां विचार करता म्हजे लेखणी घेता आनी पानांचेर गिरयता तो विचार म्हज्या पानांचेर म्हज्या विचारांतल्यान गिरवता एक पात्र घडता एक कविता घडटा कदाचीत एक कथाय घडटा आनी म्हुणून म्हाका लेखन करपाक आवाडटा जें म्हज्यान सट्ट करून उलोंग जायना तें हांव म्हज्या लेखणेतल्यान उलयतां म्हजी लेखणी उलयता म्हाजी लेखणी घडयता म्हजी लेखणी वाचाय फोडटा हांवें कथा कविता अश्यो खूब बरयल्या एक हालींच बरयल्लली कविता म्हटल्यार कवनांतलें गोंय गोंय आतां परकें जालां गोंयशो अस्मिताय साणला कवितांनी रचिल्लें गोंय आतां फक्त कवितांनीच दिसूंक लागलां ही हांवें हालींच बरयल्ली कविता तेज्यो आनीक चार लायन्यो म्हटल्यार गोंयान आज चल्ला कॅसिनाचो खेळ गोंयांत आज चल्ला पयशांचो खेळ मांडवीचेर खेळयला कॅसिनोचो मेळ खळखळत्या उदकांत आयज डिझॅल व्हांवता गोंय आतां काळें उदक न्हांवता

मंगेशी ही म्हजी काशी म्हुणून पिळग्यान पिकळगे राखलें आमी गोंयकारपण शांतादुर्गेच्या पांया कडेन स्वता केलो अर्पण राखपाक आतां दायज आमचें सादूर जावप हेंच आमचें शाणेपण हें हांवें गोंयचें दायज कशें राखपाक जाय हाचेर बरयल्ली मोनोहरराय बाकिबाब बोरकऱ्यानी सुद्दां ज्यो कविता बरयल्यात त्यो ज्यो तेंकां सुचता किंवा जें तेंकां सांगपाचें आसा हाचेर बरयलात आनी म्हणन म्हाका कविता बरोवंक खूब आवडटा कारण जें किदें सांगपाचें आहा तें सोंप्या शब्दांनी तूं लोकां मेरेन पावयताच पूण तुज्या मनातले विचार दाबून दवरिनास्तना ते भायर काडटा म्हाका कोंकणी आनी मराठी ह्यो दोनूय भाशा बरोवपाक आवडटात हे दोनूय भाशांचेर म्हजें प्रभुत्व आसा